अपनेके जे दुकानसँ हम पङ्खा लेले रहियै बहुत ही बढ़िआँ सुन्दर पङ्खा छै हवा बहुत ही अच्छा काफी दए रहल छै बढ़िआँ छै पङ्खा